آپ تو کیب ڈرائیور بات کر رہے ہیں سر سر میں شاہین باغ جامعہ نگر سے بات کر رہا ہوں سر مجھے یہاں سے تاج محل جانا تھا تو کیا ابھی پوسبل ہے آپ کے لیے ہم لوگ پانچ بندے ہیں ساتھ میں پانچ فرینڈ کے ساتھ جی سر ہم لوگ آج شام میں نکلیں گے پانچ پانچ کے قریب اور کل وہاں سے ہم لوگ رٹرن جو ہے کل نہیں بلکہ پرسو مارننگ میں مارننگ پانچ چھ بجے تک ہم لوگ وہاں سے رٹرن ہو جائیں گے

رہنے کا سر وہاں پہ ہوٹل ہم نے ارینج کر لیا ہے وہ میں نے لے لیا ہے نہیں سر وہاں پہ تاج محل ہے پاس میں فتح پور سیکری ہے وہاں ہم لوگ چلے جائیں گے پھر آگرہ میں ہی ایک ریڈ فورٹ ہے وہاں بھی ہم لوگ ٹہل لیں گے تو یہ تین جگہ کا پلان ہے تو آج سے کل کے ڈیوریشن میں یہ تینوں جگہ ہم لوگوں کو وزٹ کر لینا ہے نہیں سر ویسا تو کوئی مطلب پلان نہیں ہے کہ راستے میں کہیں رکیں بٹ اگر ویسا کچھ اگر ویسا ہوا تو ہم مینیج کر لیں گے آپ کے ساتھ ایسا کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے آپ کو بھی میرے خیال سے شاہین باغ ہیں ہم چار نمبر پہ ہیں یہ جماعت اسلامی مرکز ہے اسی کے آس پاس میں ہاں پانچ بجے نکلنا ہے وہ تو آپ بتائیں گے نا سر آپ کیب والے ہو میں اس سے پہلے دو مہینے پہلے ہاں اس سے پہلے میں گیا تھا تو میں نے اس کے لیے یہاں سے دہلی ہی سے آگرے کے لیے میں نے تھری تھاؤزنڈ دیا تھا اور وہ بہت پہلے کی بات نہیں وہ دو مہینے پہلے کی بات ہے میں اپنے فیملی کے ساتھ اس ٹائم پہ گیا تھا اس بار میرے دوست ہیں اس بار میں فیملی کے ساتھ گیا تھا تو ٹو تھاؤزنڈ دیا تھا

نہیں کم تو نہیں ہے پیسہ ہاں آپ آگے پیچھے کر لینا ہاں ہاں ہاں ٹھیک